اردو اعظم گڑھ میں بہت زیادہ بولی جانے والی زبان ہے بڑے بوڑھے جوان خواتین تمام لوگ اردو کا بخوبی استعمال کرتے ہیں اردو کا استعمال یہاں پر ہر جگہ ہوتا ہے اسکولوں میں کالجز میں بازاروں میں ہر جگہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اردو زبان کا لوگ اپنی ثقافتی روایات کو منانے اور عزت دینے کے لیے بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پر اردو زبان کا شادیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے شادیوں کے جو کاٹ چھپتے ہیں اس میں اردو زبان کا استعمال کیا جاتا ہے اور جو بھی ثقافتی روایات ہوتی ہیں اس میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور اس میں لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے وہ اردو زبان کا استعمال کرتے ہیں ایسی جگہوں پر جہاں پہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں پروگرام کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے تو اس میں لوگ اپنی تقریروں کے لیے اردو زبان ہی کا استعمال کرتے ہیں اور مؤثر انداز میں اردو زبان کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں